मैंने दस दिन के अंदर एक स्कूल बैग लिया वो स्कूल बैग की अगर बात करूँ तो उसकी चेन इतनी ख़राब थी के उसको जब भी खोलता था तो खोलने के बाद जब बंद करते थे तो वो बंद नहीं होती थी खुल जाती थी चैन उसका जो कपड़ा था वो भी काफ़ी घटिया क्वालिटी का था उसको जगह जगह उसमें धब्बे लगे हुए थे जबकि वह पहले जब आया था वो बिल्कुल कलर अच्छा था लेकिन उसका कलर ऐसे था कि जे जहाँ से पकड़ लो वहीं कलर हाथ में लग जाता था और उसका जो जो उसका जो हैंडल था बो भी बहुत बेकार था उसका जैसी मैंने उसको बैक को पकड़ा तो उसका हैंडिल टूट गया तो मैंने अपने जीवन में ऐसा स्कूल बैग कभी नहीं देखा इतना गंदा